क'क्राझार जिल्लानि बारहावाया आंनि मोन्दांथियाव जोबोद मोजां आरो जेरैबो माने साब सिखोन होननानै आं सानो आरो जेरैहाय गोलोम बोथोरावबो एसेबां माने दुंखावनाय बोथोर जाथारबाबो एसेबां जाथारा बांद्राय माने दस्राफोरनि बायदि इसेबां गरमथार जाया

बेयावहाय अखा हानाय गरम बोथोरावथ' अखा हायो ओमफ्राय अखा हाबा दैबाना जायो ओमफ्राय बहुद गोबाव सम अखा हाबाय थायोबा दैबाना जायो माखासे क'क्राझार जिल्लानि माखासे जायगाफोराव आरो गासैबो जायगायाव नङा क'क्राझाराव गासैयावबो दै बाना जाया ओमफ्राय दाथ' टावनाव जायो क'क्राझार टावन फोराव जायो जायनि मेन गुबै जाहोना जाहैबाय बेवहाय दै गलांग्रा नालाफोरा खम नालाफोरा फिसा जानायलाय बाव जायो आरो गोजां बोथोरावबो बिदिनो दस्राफोरनि बायदि बांद्राय बाराद्राय गुसु जाया जों ओरैनो खुब खम सम निल' माने मास मोनसेसोल' गुसु जायो बेवहाय बांद्राय गुसुथार जाया बाहाय बरफ गोग्लैनाय जाया बिदि जाया आरो आरो नैबे मोनसे उदां बोथोरजे होनो जायखौ अबे आताम सिजोन आवबो जोबोर बि बि बिहाबो मोन मास मोननैसोआ थाफ्रामो गासै मोननैसोआनो जाफ्रामो बे जायगायाव क'क्राझाराव आरो बेवहायबो जोबोर मोजां बे सिजोनावथ' माने आथाम सिजोनाव जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जायो आरो माने बा बिफां लाइफां खिलिनाय बोथोर आरो फ्रेश एयार फोर बायदि जायो आरो माने बारहावाया आथाम सिजोनाव